म्हाराज जि'यां साढ़े बट्टल बालियें एह् ऐ फैक्टरी ऐ सीमैंट दी ते कन्नै ओह् ऐ आटे दी ऐ ते इस्सै कन्नै बंदें दा रोजगार चला दा बड़े सारे बंदे इत्थें कम्म करदे न ते अपना रोजगार चलांदे न ते बड़े स्हेई कम्म करदे बड़े सारे बंदे कम्म करा दे अपना रोजगार चला दे सीमेंटै दी फैक्टरियै च आटे दी फैक्टरी ऐ इत्थें बड़े स्हेई ओह् करा दे किश गड्डियां चला दे फैक्टरी दियां ते बड़ा स्हेई कम्म करा दे ते कन्नै दिक्खी लैओ आई जाओ तुस क्रिमची मानसर बड़ा स्हेई मश्हूर ऐ क्रिमची आई गेआ जि'यां टूरीजम आई गेआ सुद्धमहादेव मानसर में सुद्धमहादेव बड़ा स्हेई मश्हूर ऐ कन्नै इत्थै मंदर बी है'न ते टुरिस्ट बी बड़े औंदे इत्थै मेला बी लगदा मेले बी बड़े सारे बंदे औंदे ते एह्दे कन्नै मानतलाई मानतलाई बी मश्हूर ऐ इत्थै बी बड़े बंदे औंदे योग सेंटर बने दा कन्नै मानतलाई कन्नै रौह्नै बौह्ने ई बी सिस्टम ऐ टुकानां बी है'न बड़ा स्हेई मानतलाई ऐ मानतलाई बी इक्क मंदर ऐ ते सुद्धमहादेव मंदर ऐ गौरीकुंड मंदर ऐ इत्थै बड़े बंदे औंदे बाऽ टुरिस्ट औंदे बड़े दूरा दूरा औंदे बड़ा स्हेई सुद्धमहादेव मश्हूर नां ऐ जगहा इत्थै बड़े सारे बंदे औंदे ते मंदर जंदे इ'यां घुम्मने ई औंदे बड़े सारे चीज़ां न कन्नै कसरोड़ लब्भी जंदा उ'नें ई कसरोड़ बड़ी मश्हूर ऐ साग आखेआ जंदा आखेआ जंदा उसी बड़े सारे टुरिस्ट औंदे उसी लैंदे अपने कन्नै सब्जी बनांदे उं'दी ते इक्क म्हीना बंदे टुरिस्ट औंदे रौहंदे मंदर औंदे पैह्लें जंदे ओह् गौरीकुंड गौरीकुंड दे बाद जंदे ओह् सुद्धमहादेव सुद्धमहादेव दे बाद जंदे ओह् मानतलाई मानतलाई नाईट रातीं रौंहदे उत्थें रौह्ना प्रोग्राम बी होंदा ते उत्थुआं बाद बापस चली जंदे ओह् इं'या नेह् मानसर मानसर बी तलाऽ ऐ उत्थै बड़े सारे बंदे जंदे तलाऽ च बक्खरियां परदक्खना दिंदे इत्थै मंदर ऐ इत्थें बड़े बंदे जंदे टुरिस्ट औंदे उत्थें बड़े बड़ा स्हेई ल्हाका ओह्बी ओह्बी मानसर मश्हूर ऐ ते इं'यै नेह्